एक बार हम जंगल गए वहाँ पर हमने मोर देखा बहुत अच्छा नाच रहा था बहुत अच्छा नाच रहा था उसको दाना दिया पानी दिया दूर से दिया वह खा लिया बहुत अच्छा लगा देखकर बहुत अच्छा लगा एक एक बाग में हम घूमने गए तो बगीचे में बुलबुल को देखा बुलबुल बहुत अच्छी थी बहुत अच्छी थी उसके बाद में उसे भी दाना दिया पानी दिया बहुत अच्छी लगी और फिर एक बार हम चिड़ियाघर घूमने गए तो वहाँ पर हमने एक तोते को देखा तोता बहुत सुन्दर था बहुत सुन्दर लगा देखने में फिर हमने तोते को आटे की गोली बना बनाकर दी तोता खाया बहुत प्रेम से हमें बहुत अच्छा लगा पानी दिया तोते ने पानी को पी लिया बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा और एक बार एक बार एक बार हम खेत गए घूमने फिर एक मोर को देखा मोर नाच रहा था बहुत अच्छे से नाच रहा था बहुत सुन्दर नाच रहा था देखने में बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा फिर उसको हमने दाना दिया पानी दिया फिर मोर ने खाया पिया बहुत सुन्दर लगा बहुत अच्छा लगा और फिर फिर हम एक बार खेत घूमने गए तो वहाँ पर बहुत सारी गौरैया देखने को मिलीं गौरैया बहुत अच्छी थी गौरैया एक चिड़िया है बहुत अच्छी चिड़िया है उसको हमने चावल दिया बहुत अच्छे से खा लिया चावल खाया पानी पिया और एक बार हम तालाब गए घूमने तालाब में मछली को देखा मछली को देखा मछली बहुत अच्छी थी मछली भी बहुत अच्छी थी फिर मच्छी फिर मच्छी को हमने आटे की गोली बना बनाकर दिया मछली गोली खा गई बहुत अच्छी लगी बहुत अच्छी लगी और ऐसे एक बार एक बार हमने बाग घूमने गए वहाँ पर कोयल को देखा कोयल बहुत सुन्दर थी बहुत सुन्दर थी कोयल कोयल को दाना दिया पानी दिया कोयल ने दाना पानी खा लिया बहुत अच्छी थी कोयल फिर एक बार हम फिर खेत घूमने गए फिर वहाँ पर हमने एक तोते को देखा तोता बहुत अच्छा था वहाँ भुट्टा लगा था तोता उसे खा रहा था बहुत अच्छा लगा देखकर बहुत अच्छा लगा और फिर एक बार हम जंगल गए घूमने जंगल में हमने एक हंस को देखा हंस बहुत सुन्दर था वह तालाब में पानी पी रहा था देखकर बहुत सुन्दर लगा बहुत सुन्दर लगा फिर उसे हमने दाना भी दिया और दाना खा लिया फिर एक बार हम

बाग घूमने गए बाग में हमने तोते को देखा तोता आम खा रहा था देखकर बहुत सुन्दर लगा फिर हमने उसे दाना दिया पानी दिया तोते ने उसे भी खा लिया देखकर बहुत सुन्दर लगा बहुत सुन्दर लगा फिर एक बार हम तालाब घूमने गए वहाँ पर हमने वहाँ पर हमने कोयल को देखा वह बहुत अच्छी बोल रही थी बहुत अच्छी बोल रही थी बहुत सुन्दर लग रहा था